जीअं त मूंखे गाने ॻाइण जो शौक़ु आहे ऐं मां पंहिंजे पासेवारी आंटी खां सेखंदी हुअमि त मुंहिंजी आंटीअ मूंखे हिकु ॾींहुं सलह कई की तूं अञा अॻियां वञी करे थोरो अञा सिखी अचु मूंखां जेको वधीक सेखारींदा आहिनि उन आंटी वटि सिखी अचु उन्हनि लाइ तोखे पुणा वञिणो पवंदे त ईअं कंदे ॻाल्हि निकिती त ॻाल्हि कंदे मां पुणा जी टिकेट कढाई ऐं पुणा बि वियमि मां पुणा में वञी करे हुते ॿ ॿ मतिलबु वञी करे ॿ महिना रही करे उन खां सिखी आयमि सिखणु इहो मुंहिंजो हिकु शौक़ु आहे जेको मूंखे मतिलब बचपन खां हुओ पोइ धीरे धीरे करे मां थोरो थोरो करे आंटीअ खां सिखी हाणे मां हिते पुणा में ॿ महिना सिखी करे अञा मुंहिंजो थोड़ो ॻलो जो आ्हे हिकदमि खुली वियो आहे अञा मूंखे सिंगिंग जो जेको शौक़ु उहो सॼो हाणे लॻे थो पूरो थी वियो